हरी ओम भाउ मां पीयूष थो ॻाल्हायां मां बाहिरां आयो आहियां त एकचुली हिते तव्हां ॿुधाए सघंदौ रोड साइड खाधो किथे सुठो मिलंदो आहे छो त मूंखे ख़बर न आहे तव्हां थोरो ॿुधाईंदौ त वधीक सुठो

जी जी हले ओके ओके भाउ धन्यवाद तव्हांजो हेॾो ॿुधायव तव्हां महिरबानी